जय झूलेलाल असां चेंबूर मां आशीष थिएटर मशहूरु आहे जिते असां महिने में ॿ दफ़ा पिचर ॾिसणु वेंदा आहियूं पंहिंजे मां पंहिंजी पिचर फैमिली सां ॾिसणु पसंदि कंदी आहियां